हांवें म्हजो फर्स्ट प्रोडक्ट आसा तो फ्लिपकार्ट ह्या एपा वयल्यान ऑर्डर केल्लो आनी तो इलॅक्ट्रोनीक प्रॉडक्ट आशिल्लो आनी त्या प्रॉडक्टान म्हाका खूब बरें फील करून दिलें म्हणल्यार तो प्रॉडक्ट हांवें इलॅक्ट्रोनीक केल्ल्या कारणान म्हाका पयलीं भंय आशिल्लो की तो प्रॉडक्ट सारको येतलो काय ना येतलो पूण ताजी डिलिवरी सुद्दां सेफ आशिल्ली म्हज्या घरा कडेन सारको सेफ हाडून दिलो तांणी आनी त्या प्रॉडक्टाचेर कांय कांय रिस्क नाशिल्ले त्या प्रॉडक्टाचेर सांगपाचें म्हणल्यार आनी तो इलॅक्ट्रोनीक आशिल्ल्या कारणांत हांवें तो हाडलो की पयलीं टेस्ट करून पयलो म्हणल्यार पयलीं हांवें ताका लायटीक लावन पयलें की बाबा हो पेट्टा काय ना चलता काय ना मागीर तो टॅस्ट करून पळयतकच म्हाका कळ्ळें की हो प्रॉडक्ट सारको आसा आनी त्या प्रॉडक्टाचेर म्हाका वॉरंटी सुद्दां मेळ्ळी आनी गॅरंटी सुद्दां मेळ्ळी सो म्हजो एक्सपिरियंस हो फर्स्ट टायम हांवें हो ऑर्डर केलो तेन्ना बरो खूब बरो आशिल्लो म्हजो इलॅक्ट्रोनीक प्रॉडक्ट अजुनय चलता सद्याक तरी चार वर्सां जाली हांवें ऑर्डर केल्यार आनी अजुनय तो चलता बरो आसा कांय डिफॅक्ट ना आजून म्हणल्यार तरी आनी आनी कांय प्रॉबलमूय करना म्हणल्यार बरो चलता सद्याक मुखारय बरो चलतलो अशें हांव धरतां सद्याक तरी ताची वॉरंटी सुद्दां सोपली आनी गॅरंटी सुद्दां सोपली सो प्रॉडक्ट एक्चुअली बरो आयला फ्लिपकार्टा वयल्यान ऑर्डर बरो आयला